जी बाजियौ देखियौ हम तऽ एखन फिलहाल गाँव अथी दोकानपर नहि छी बाहर छी तऽ एहि दुआरे किछु दिक्कत भए जेतै तऽ ओकरापर बेसी ध्यान नहि देबै आ एना करू ने अहाँ सब आउ ने हमर दोकानपर बहुत बढ़िऑं सब किछुके व्यवस्था छै ब्रेड पकौड़ा सब सब तरह के हेलो नहि तऽ आब ओहिमे सुधार भए जेतै हँ आब हम लगभग आबि जेबै हूँ हूँ तऽ लेकिन अहाँ सँ छै रिक्वेस्ट अहाँ हमर दोकानपर आबू अच्छा अच्छा नस्ता सबके व्यवस्था छै नमस्कार

देखियौ ओना तऽ कॉफी महँगा भए गेलै हमसब ओना दोसर कनिटा दब चीज नहि चलाबै छियै ओहि दुआरे स्पेशल कॉफी अगर दै छियै तऽ बीस टका तऽ ओकर लागते छै दूधो महँगा छै सब किछु महँगा छेबे करै ई बात तऽ देखिये रहल छियै ताहि दुआरे छै दिक्कत आ तऽ हमर दोकानमे सब किछु मिलै छै अपन हाथसँ बनाएल अहाँके मच्छलियो बढ़िऑं बना कऽ देत बस काल्हिसँ परसु तक हम दोकानपर पहुँचै छी नहि बुझलियै तऽ हम दोकानपर असगर तऽ छियै नहि तऽ स्टाफो राखै छियै दूटा तीन चारि टा मानि कऽ चलू स्टाफ रहै छै तऽ ओकरो ने हमरा सबके दिअ परै छै आ एकटा कॉफीसँ तऽ मतलब नहि छै जी नहि सुधार हेतै ओहिमे एहन कोनो गप नहि छै हँ हमरा आरो केओ फोन कयलथि रहए तऽ हम कहलहुॅं जे दू चारि पाँच दिनके बाद हम आबि जाएब तकरबाद ठीक ठीक छै राखै छी